मां पंहिंजी ज़िन्दगी में सभु खां वधीक सिहत जो अहिमियत रखंदी आहियां मां पंहिंजे सिहत जो ते ॾाढो ध्यानु ॾींदी आहियां तेल जा खाधा न खाईंदी आहियां होटल जो खाधो बि न खाईंदी आहियां मिर्च तमामु घटि खाईंदी आहियां मिठी शइ न खाईंदी आहियां ॿाहिरि जी शयूं चटिणी वग़ैरह न खाईंदी आहियां मां सुबुह जो पंजे बजे उथंदी आहियां सुबुह जो मां ध्यानु में विहदीं आहियां नाम जपींदी आहियां योगा ते वेंदी आहियां पंधि करणु वेंदी आहियां सुबुह जो गरमु पाणी पीअंदी आहियां नवें बजे नश्तो खाईंदी आहियां ॿाहिरि ॿारहें लॻे फ्रूट खाईंदी आहियां ऐं ॾेढ बजे मां मानी खाईंदी आहियां छ्ह कलाकु खां पोइ मां चांहि पीअंदी आहियां ऐं शाम जो मां भाॼी जो सुप ठाहे पीअंदी आहियां ऐं उनखां पोइ मां तमामु थोरो खाधो राति जी मानी में खाईंदी आहियां साढे सतें बजे मां राति जी मानी खाई छॾींदी आहियां राति जो ॾहें बजे सुम्ही पवंदी आहियां